जय झूलेलाल असांजे खेत्र में अक्षरडित डिखामण वारा पखी आहिनि कबूतर कौआ चिड़िया चिड़िया चीं चीं कंदी आहे इहो असांखे ॾाढो वणंदो आहे ऐं हिननि खे दाणो पाणी ॾियण में असांखे सुकून मिलंदो आहे ऐं जीअं पर फहिलाए करे उडामंदा आहिनि इहो ॾिसी करे असांखे ॾाढो आनंदु मिलंदो आहे त अॼु जे जेको टेक्नोलॉजी ऐं प्रदूषण आहे इन में अॼुकल्ह पखी वधीक नज़र नथा अचनि ऐं मूंखे वणण वारा पखी आहिनि मोर तोतो ऐं कोयल मोर इन करे वणंदो आहे हुननि जा रंग बिरंगा पर आहिनि जीअं फहिलाए करे उहो नचंदा आहिनि त ऐं मोर इन करे मूंखे वणंदो आहे तोतो तोतो असांजे जीअं असां ॻाल्हाए ईंदा आहियूं उहो वही तोतो रिपीट कंदो आहे त हींअर हुनजो ॻाल्हाइण मूंखे ॾाढो वणंदो आहे ऐं कोयल कोयल जो त सूर ई ॾाढो मिठो हूंदो आहे जीअं उहा चवंदी आहे त उहा ॾाढो ई वणंदो आहे